खेत में खेत में तो काम करते नहीं हैं अपना घर पर काम करते हैं तो झाड़ू पोंछा करते हैं बर्तन बासन करते हैं फिर बीच बीच में मन नहीं लगता तो अपना गाना भी बजा लेते हैं सुन लेते हैं और काम करते रहते हैं तो झाड़ू पोंछा करते हैं बर्तन बासन करते हैं किसान तो हैं नहीं जो खेती में जाएँगे तो अपना घर पर मनोरंजन भी कर लेते हैं बाल सुबह लंच बनाते हैं बाल बच्चों को भेजते हैं स्कूल के लिए या सब जगह अपना हैं उसके बाद उससे होता है तो अपना काम फिर करते हैं नहा धुलान खाना बंसा कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ अपना मोबाइल बजा लेते हैं या इस्पीकर पर भी रखते हैं कोई भी काम करते रहते हैं अपना गाना गाते रहते हैं सुनते रहते हैं इसी तरह इंजॉय करते रहते हैं टेंसन फ्री रहता है किसी चीज का टेंसन नहीं रहता है काम करते हैं घर पर झाड़ू पोंछा लगाते हैं रहते हैं बाल बच्चे को भेजते हैं स्कूल के लिए फिर बच्चे सब को स्नान धुनान करते हैं कपड़ा भी धोते हैं रखते हैं पसारते हैं सुखाते हैं यही सब अपना काम करते हैं क्या कर खाना बनाने के बाद चूल्हा साफ़ करते हैं बर्तन धोते हैं फिर जाकर झाड़ू लगाते हैं पोंछा लगाते हैं उसके बाद सब्जी फल लातें हैं तो धोते हैं खिलाते हैं सबको उठाते हैं सबका वस्त्र साफ़ करते हैं सुखातें हैं फिर उतारते हैं फिर फोल्ड करके रखना पड़ता है यही सब काम करते हैं क्या करें घर पर तो यही सब होता ही है खेती बाड़ी तो हेलो नहीं हम लोग को जो खेती बाड़ी करेंगे बर्तन बासन कर लेते हैं कुछ रेश्ट भी कर लेते हैं